अस न पैह्लें थाली बिच्च राजमा पान्ने आं ते फिर उ'नेंगी ना अच्छी तरह् ताल्ली तुल्लियै न ते बनाने आं

कुक्करा च पाइयै ते फिर अस सीटी मरोआने आं कि दो चार सीटियां बज्जी जान राजमा अच्छी तरह् मतलब गली जान जेल्लै ओह् गली जंदे न ते फिर मिगी ज्यादा पसंद राजमां न क्योंकि में राजमां सबतू पसंद करनी जब से में पैदी हुई हो तो मुझे शुरू तू राजमा ही पसंद आए हैं क्यों मेरे कोई बी रिश्तेदार आंदे में स्पैशल राजमा त्यार करनी उं'दे बास्तै थाली च पाइयै कुक्करै च पान्नी आं फिर राजमा बनांदे टाइम लगदा कोई अद्धा घैंटा पंचीस मैंट्ट लग्गी जंदे राजमा गी सीटियां सूटियां बजदे फिर ओह्दे बाद ना मतलब में बनाई बनुइयै शैल सलाद कट्टनी कट्टी कुट्टिया राजमा ओह्दे बिच्च गंढा प्याज़ लस्सन अदकर सब मिस्क करियै कोल रक्खी लैन्नी आं रक्खियै फिर कड़ाही लैन्नी आं कड़ाही च तेल पान्नी आं तेल पाइयै फिर ओह्दे बिच्च ना उसी में मतलब शैल अच्छी तरह् भुन्ननी आं भुन्नी भन्नियै शैल जेल्लै मसाला सारा किट्ठा होई जंदा ऐ सारा मसाला किट्ठा होई जंदा ओह्दे बिच्च में राजमा पान्नी आं राजमा पाइयै शैल ल्हाई ल्हूइयै दो मिंट्ट उसी बंद करियै फिर ओह्दे बिच्च राजमा दा पानी पान्नी आं जेल्लै राजमा नचोड़ियै अस रक्खने आं जां पानी पान्ने आं पानी पाइयै कुक्कर बंद करियै रक्खी ओड़ने आं जेल्लै इक सीटी होर शैल गड़की जंदे न फिर मसाला मसूला पाइयै धनियां पाइयै रक्खियै इक सैड करी ओड़ने आं फिर मिगी पसंद एह् ऐ कि राजमा कन्नै में शैल पसंद करनी आं चौल बनानी आं थोह्ड़े फुल्के बनाई लैन्नी आं चौलें दा पानी पाइयै रक्खी लैन्नी आं चौल त्रांबड़ी च पान्नी आं उ'नेंगी अच्छी तरह् ताल्ली लैन्नी आं बंड शंड नी बिच्च होवै उ'नें धोई धाइयै रक्खियै पानी गर्म करनी पतीले बिच्च पतीला लैन्नी आं इक पानी मिनियै पान्नी आं पाइयै अगर में दो गलास चौल बनाने होन ते इक गलास पानी पान्नी आं दो इक गलास चौल बनाने होन ते दो गलास पानी पान्नी आं कि पूरे पानी बिच्च बी बनदे न ते अज्जकल नचोड़ियै बी बनदे न जियां अपनी मर्जी होए इ'यां पाई लैन्ने आं फिर ओह्दे बाद ना में शैल चौल बनाई बनुइयै ते रक्खनी आं ते थाली च पाइयै ते राजमा पाइयै मेरे घरै आह्ले बड़ा पसंद करदे न फिर उ'नें में पाइयै दिन्नी आं के तुस दिक्खो हां भला इं'दा सोआद कियां बनेआ ऐ कोई बी स्पैशल मेरे घर परौह्ना आई जाए जां मेरे रिश्तेदार आई जान जां मेरे भैन भ्राऽ कोई आई आई जंदे जां मेरे बच्चे ओह् पसंद करदे राजमा इस बास्तै मीं राजमा शुरू तू पसंद न फिर में राजमा अच्छी तरह् बनानी आं कि मेरे हसबैंड बी खुश होई जंदे न खाने बिच्च आखदे पता नी तुंदे हत्थें दा किन्ना चमत्कार ऐ जेह्ड़े इ'न्ना अच्छे राजमा बनदे न ते तुस खंदे ओ ते इस बास्तै मेरी खास चीज़ पसंद गै मिगी राजमा ऐ राजमा कन्नै में चावल बनाई लैन्नी आं थोह्ड़े फुल्के बी बनाई लैन्नी आं बिच्चें बारें क्यों कदें कदें ओह् फुल्का खांदे न ते उ'नें में इ'यो गल्ल आखनी आं तुस जिसलै राजमा चौल बनाए न थोह्ड़े फुल्के खाई लैओ कन्नै क्योंकि इ'न्ना ज्यादा पसंद ओह् चौल नी करदे ऐं जिन्ने मी पसंद करने आं राजमा चौल इस बास्तै कि मेरी फेवरट चीज़ ऐ इ'यो ऐ राजमा चौल ठीक ऐ ओह् इस बास्तै